बाइकिंग की दुनिया में हाँ सब से हाँ सब से बड़ी ट्रेंड मार्ग मंज़िल देखी जाए तो लद्दाख़ है नहीं मैं उस ट्रिप को ले कर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रेहता हूँ हाँ नही क्या है मुझे राइडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है है ना और इसके अलावा वहाँ के जो नज़ारे हैं वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी तक मैंने सुना ही है गया तो नहीं हूँ लेकिन जब भी मुझे मौक़ा मिलता है तो में वहाँ जाना चाहूँगा लेह लद्दाख़ और राइडिंग वहाँ की राइडिंग देखना है वहाँ का मौसम कैसा क्या रेहता है बर्फ़ीला क्षेत्र है हिल्स स्टेसन है लद्दाख़ के लिए तो जब भी मौक़ा मिलेगा मैं जाऊँगा वहाँ पर बिल्कुल